आङो खारनाय हाबाफारियाव खारबाय थायो बे खारनाय हाबाफारिखौ खारबाय थायोब्ला गावनिनो मोजां बेफोरखौ खारनाय हाबाफारिखौ बे अयभ्यासखौ लाबाय थायोब्ला गावनिनो मोजां बिनि थाखाय खारनायनि हाबाफारियाव जोङो गोसो बोनानै नायोब्ला नुयो जे जोङो खारनाय होननाया जोबोद गोनांथि जायफोर हायो गथ'सा उन्दै गथ'साफोराबो खारनानै नायोब्ला गावसोरनो मोन्थिगोन जे गावसोरनि अ देहाखौ माबायदि जायो बेफोरखौ गावनो मिथियो आङो खारनानै मोन्थिबाय जे गोदो आङो उन्दैयाव फुटबल गेलेनानै खारनानै मोन्थिबोबाय आरो ओरैनो खारनानै सरसा खालामनानै नायबाय बेबायदि खारनानै नायनायाव आङो आंनि देहानि सरसा खालामनायाव जोबोद मोजां थायो देहाया बिनिखायनो खारनायखोबो जोङो सरासनस्रा खारनानै नायनानै जों देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो बिनिखायनो जोङो बयबो खारनानै खारनाय हाबाफारि बा खारनाय बेफोरखौ फुटबल गेलेग्रा फोथाराव जोङो खारदिंनानै गाव गावनि देहाखोनो सरसा खालामनानै लानांगौ होमब्ला बे खारनाय अयभासखोबो जोङो सम सम लाबाय थानांगौ हायोब्ला सानफ्रामबो जोङो गामिनि फुटबल गेलेग्रा फोथाराव थांनानै एसे सरसा बायदियाव खारनानै गावखौनो खारनानै दिन्थिनानै सरसा लानो हायोब्ला गोबां गावनिनो देहानि फारसे मोजां जायो बिनिखायनो जोङो बे खारनाय हाबाफारिखोबो गावनो गाव सोलिबाय थायोब्लाबो गावनि देहा मोदोमा गोग्गो थायो बिनिखायनो जोङो खारनायखौ जेते गोसो गुदुं जानानै खारनानै देहा सोलेरखौ गोग्गो लाखिनाया मोजां जोङो खारनानैबो खायसे बेरामफोरा हामलाङो हां बोनाय लानाय मोजां जायो खारनाय सरसा थायोब्ला माब्लाबा खारनांगौ जायोब्ला जोङो गोजान लामा हान्थिनाय जायोब्ला खायसे मारैबा गिनानै खारनांगौ जायोब्ला बेखौ फथनो खारनानै जोङो खारग'नो हायो बिनिखायनो जोङो खारनायनि सरसाखोबो लानानै जोङो खारनाय हाबाफारि बे खारनायनि आयदाखोबो जोङो गावनि इयुन सोलिलांनाय हाबाफारियाव गावनि खारनाय अयभासखौ लानानै उननि सोलिलांनाय गावनि बिथांखि हाबायाव गाव खारनायखौ सरसाया थायोब्ला जोङो खार खारनानै जोङो बे खारनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै लायोब्ला जोंहा सरसा थायोब्ला जोङो खारनायनिफ्राय जोङो मोजां जायो जाहाथे जोंनि बेबायदिनो सरसा थासेयाव जोङो माबा मोनसे खैफोदनिफ्राय माब्लाबा खारनानै खारग'नो हायो बिनिखायनो जोङो जोंनि जोलैनि उन्दै उन्दै गथ'साफोरा बे खारनाय बिथिंखौ गोसो होनानै जाहाथे बयबो खारो बेखौनो बयबो दसे दसे बेबायदि खारनो हानाय जायगा बासिनानै बा फुटबल जायगा गेलेग्रा फोथाराव थांनानै खारनानै गावनि खारनाय बिथिंखौ हाबाफारिखौ गाव बेबायदिहाय खारनो हानायनि बायदिहाय खालामनानै लायो अब्लासो खारनो हायो खारनायखोबो गाव सरसा गैयाब्ला ओरैनो खारनो हाया बिनिखायनो खारनो हानाय बायदि सरसाफोरखौ गावनो गोसो जानानै खारबाय थानांगौ होमब्लासो खारनो हायो बे खारनायनि थाखायनो जोंनि गोग्गो देहा लाखिनायाव गोबां हेफाजाब मोनो जाहोनाव जोंनिया खारनायनि थाखायनो बेमार माबा मोनसे हां थोनो मोननाय माबा मोनसे असुबिदा देहानि सिंनि गासैबो मोजां जायो बिनिखायनो जोङो खारनाय अयभासखौ सम सम लानांगौ जोङो खारनायनिफ्रायनो गोबां बेमारबो हामो बिनि थाखाय जों खारनाय हाबाफारिखौ लानानै सोलिबाय थानांगौ सम सम